तऽ हम अहाँके बता दै छी कि हमरा हइ ने से सबसे जादा मौसम ठण्ढाके मौसममे बहुत ही नीक लागै छै समझलियै अहाँ ठण्ढके मौसममे अहाँ बस मतलब बहुत ही सबसे अहाँ जे कहु ने पसन्दीदा जे मौसम जे होइ छै हमरा ठण्ढा बहुत ही पसन्द छै ठण्ढाके मौसममे जेना देखियौ क्रिकेट खेलेमे बहुत ही मजा आबै छै समझलियै ठण्ढाके मौसममे हमरा क्रिकेट खेलेमे बहुत ही मजा आबै छै जेना ठण्ढाके मौसममे गरमा गरम हम्मे गरमा गरम चिकेन खायके मोन करै छै गरमा गरम पापड़के सब्जी अहाँके मिल जायत मजा आ जायत आ ठण्ढाके दिनमे जे हम बता दै छी कि अहाँके हइ ने ठण्ढाके दिनमे जे हम्मे सुइटर आरमे हमेशा रहना रहै छियै हम्मे आर ठण्ढा बहुत जादा लागै छै रजाइ तरमे रहै छियै कहीँ बाहर नहि जाइ छियै तब वहीँ हमरा हइ ने अहाँ पसन्द बहुत आबै छै ठण्ढाके मौसम आ जेना गर्मीमे देखियौ गर्मीमे गर्मीके मौसम तऽ ओतेक हमा हम्मर पसन्द नहि छै लेकिन अहाँकेॅं हम बता दै छी की गर्मीके मौसममे बहुत ही जादा ही तापमान रहै हइ घाम पसीना खुजली इसब बहुत प्रकारके मतलब समस्या से अहाँकेॅं देखेके पड़त इएह लए हइ ने हमरा मतलब गर्मी पसन्द नहि छै एको दिन नहि गर्मीके टाइममे अहाँकेॅं हम बता दै छी कि गर्मी छुट्टी होइ छै गर्मी छुट्टी होइ छै तऽ गर्मी छुट्टीमे हम बता दै छी कि गर्मी छुट्टीमे हम्मे आर की करै छियै से हम्मे नानीके यहाँ जाइ छियै गर्मी छुट्टीमे आ गर्मी छुट्टीमे जे मजा हइ ने से हम बता दै छी नानीके यहाँ हम जाइ छियै तऽ वहाँ बहुत ही प्रकारके फल फ्रूट खाइके मिलै छै गाछी बिरछी वहाँ बहुत जादा छै बहुत ही मात्रामे गाछी बिरछी हमर नानी गाँवमे छै तऽ वहाँ पर जे गर्मी छुट्टी हम जाइ छी ने तऽ वहाँ सब जादा हम आम खाइ छी आम हमरा बहुत ही बढ़िऑं पसन्दीदा अथी छै समझलियै आ जेना हम्मे चाय पियै छी शामके चाय गर्मीमे सनैक्स हो गेल अहाँके कचरी हो गेल अहाँके बड़ी भए गेल अहाँके नस्ता बड़ा ही मजा आबै छै समझलियै अहाँ जंगलमे तऽ अहाँ देखबै तऽ बहुत ही अनेक प्रकारके बहुत ही अनेक प्रकार के अहाँ फल फूल अहाँके मिलत लेकिन सबसे ज्यादा हमरा हइ ने अहाँके हम बता दै छी आम तोड़यमे बहुत मजा आबै छै आमके ढेला मारिके जे फेकबै ने अहाँ अह पुछू नहि की अनन्द आबै छै दोस आरके साथ चलु आममे ढेला मारिके गिराउ तऽ ओहो पक्कल आम गाछके जे पक्कल आम होइ छै ने ओ खायमे अहाँके एतेक स्वादिस्ट लागत ने से अहाँ पुछू नहि समझलियै आ गर्मीके मौसममे जे हइ ने हम बता दै छी की आइगो लागैके बहुत ही समस्या रहै हइ हर जगह मतलब गरम कहीँ भी जगहमे जाउ लगै हइ कि मतलब आग लग जाइ छै समझलियै अहाँ आग लागि जाइ छै आओर हर जगह आग लगही की बात हो जाइ छै लू चले लागै छै अहाँ बतबै छी लेकिन हँ गर्मीके मौसममे अहाँके एगो चीज से आनन्द होयत एकदम चिल्ड चिल्ड पानि पियेमे जूस पीयेमे जेना आमके अहाँके अथी हो गेल मैंगो सेक अहाँके हो गेल अहाँके गन्ना हो गेल इसबके जे अहाँ फ्रूट जूस पिबै ने तऽ अहा की आनन्द अहाँ पाबै पुछू नहि समझलियै आ गर्मीके मौसममे आगि लागैके भी बहुत समस्या होइ ह शइ अहाँके बता दै छी कि एक समयमे हम्मर गाँवके से थोड़ा हटिके वहाँ पर गर्मीएके मौसममे जे हम बता दै छी कि आगि लागि गेल समझली आगि जे लागि गेल ने तऽ ओ गैस बलामे धरा गेल गैस बला सलाइ लयके ओहिमे तीन गो आदमी बेचारा स्वर्गबास भाए गेलखिन हुनकर इहए लए हमरा गर्मीके मौसम हय नऽ पसन्द नै छै समझलियै अहाँ